हेलो जी जी कनेक्टेड छी कहिऔ जी जी नमस्कार नमस्कार कहिऔ हुँ हुँ जी एहिके लेल तऽसुविधा छै विशेष रूपसँ यदि अहाँ सोख्ताके निर्माण करबै ला चाहि रहल छिऐ तऽ सभसे पाहिले तऽ सरकारके तरफसे जे भी सोख्ताके लिए यदि पैसा मिल रहल छै तऽऊ अहाँकेँ लाभ भेटल नहि तऽ एहिके लिए जे छै से अहाँ दुकान पर जाउ ऑनलाइन करिऔ ओकर फॉर्म ऑनलाइन होइ छै ओ करबै ओहिसॅं होइ छै अहाँकेँ एकाउण्टमे पैसा आयत अहाँ ओहि अनुसारसँ ओहन मिस्त्रीके पकड़ु जे उत्तम क्वालिटीके सोख्ता बनाबैत हुए ठीक छै हँ तऽ ओकरा पकड़ु आ बढ़िऑं से काम कराबु यदि आओर कोनो ओहिके लेल परेशानी होयत तऽ पुछब हमरासँ फोन कए कऽ ठीक छै जी

जी अच्छा अच्छा बिल्कुल बिल्कुल ई तऽ सही जानकारी देलियैन हँ बताबु जे ई कोन इसकुलके घटना छैक ओहि इसकुल पर हम सब अपन कैमरा तैमरा जे जहाँ छै लए कऽ आबि रहल छी ओकर जे छै से रिकॉर्ड कए कऽ ओकरा पेपरमे देल जेतै ओकरा आओर फेर आगू कारवाइ कयल जेतै ओहिपर कोन इसकुलके काम छै जे एहन तरहक काम करैया अच्छा ओकर जे छै से मतलब एड्रेस हमरा मैसेज इएह नम्बर पर हमरा सारा किछु भेज दिअ ठीक छै हम ओतऽ जे छै से पहुँच कऽ जी ओतबे से हम जानकारी पेपरमे डालबै अपने सब कुछ ठीक भए जेतै हैया आबि रहल छी चेकिंगमे हँ तऽ अहाँ हमरासँ भेट करब आओर कोनो जानकारी एहिमे आओर कोनो जानकारी यदि लै लए चाहै छी तऽ जेनाकि पानिके विषयमे या आओर कोनो समस्या अछि तऽ पुछिऔ हमरासँ जी जी जी

अच्छा तहन तऽ आबिए ने रहल छी यदि इसकुल पर आएब तऽ हमरासँ भेट करब तऽ ओहि सब विषय पर गम्भीरसँ चर्चा हेतै ठीक ठीक जरुर जरुर जरुर नमस्कार नमस्कार